मां बिकानो खां खाधो घुरायो आहे जो तव्हां अध कलाक खां पोइ मोकिलियो आहे मूंखे इन देरि करण जो सबबु ॿुधायो ऐं जा जॾहिं मां ट्रेस कयो त ॾिसा थो त उन में ख़राबु लॻे थो ऐं बिल्कुल बेकार लॻे थो मां चाहियां थो या त इन खे वापसि कयो या ॿियो ऐं ऐं वापसि करे ॿियो मोकिलियो या मूंखे